जेन'बा आइजोफोरनि खाबादि गेलेनाय हिनजाव खाबादि गेलेनायाव ए मिथिं एनिफोराव इन्ट्रेस्ट जानानै हिनजावफोर बुरिफोरखोबो गेलेहोयो सिख्लाफोरखोबो गेलेहोयो बादायलायो बादायलायनानै इन्ट्रेस्ट जानानै ओइ बायदिनो रंजा रंजायो आरो सेंग्रा सेंग्राफोरनि गेलेनाय फुटबल फुटबल गेलेनाय बल गेलेनाय बादायलायनाय मोजां मोननानै गेलेयो मिथिंफोर जाब्ला आरो बैसागो फोरबोफोर जाब्ला गेलेयो गामियारियाव बुरिफोरखो बादायलायनाय होयो खाबादि गेलेनाय

सिख्लाफोरजों बुरिफोरजों बादायलायनाय खाबादि गेलेनाय होयो बोरायफोरजों सेंग्राफोरजों बादायलायनाय होयो इसोरनि सेंग्राफोरनि थाखाय बोरायफोरनि थाखायबो जमा जमा ज' ज' गेलेलायो आइजोफोरनिया जोबब्ला मानि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि खाबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय खारनाय बारनाय मेगन खानानै थामा बुनानै नागिरनाय होयो आरो च'क्लेट खादावनानै नागिरनाय होयो मेगन खाथेनानै आरो हौवासा हिनजावसा गथ'फोरनि थाखाय बिखिनिखोनो बुंबाय आरो